बै दखानाव थाङो बे माबायाव सारिआलियाव बे फ्राननि दखानाव बिदिनो थाव थाव साबोन बायनानै लायो दाना दामफ्रा गोदोथ' खममोन दानालाय पन्सास थाखा साथि थाखा आरो अबेबाथ' एकस' थाखा गाहाम बिदि लायो गोदोलाय दामानो गैयामोन दालिफ्राबो दाम बारायजोब्बाय दालि सबाइ गोदोलाय एसे खमफ्रावनो मोनोमोन दा दाथ' साथि सत्तुर जाहैबायदां माबा एकस' एकस' थाखा एकस' बिस गाहाम जाहैबाय अबेबा अबेबा दालिफ्रा केजियाव आरो फवाफ्राव बिदिनो पसिस बिस थाखा आरो दाबो फवायावलाय

दानिफ्रायलाय दानि सालायनायफ्रालाय एखेबारे दामफ्रानो गोबां जाजोब्बाय आरो दाम बाराय जोब्बाय दा बिदिनो अनलाइनफोरबो शफिंबो खालामा आङो जेबो आं खालामनो रोङा दखानावथ' आं बे सारिआलियाव फ्राननि दखानाव थाङो बे दखानाव थांनानै लाबोयो आरो बिदिनो सिनि दालि माबा माबि लाबोयो बायदिसिना बिदिनो दामफ्राथ' दानियाथ' बारा जाजोबखाबाय सोबानो